उत्तर प्रदेश जे निर्वाचित अधिकारी जीअं मुख्यमंत्री आहिनि हुनन जे बारे में हेतरी नॉलिज रखदी आहे की जो मुख्यमंत्री असां लाइ योजनाऊं हलाईंदा आहिनि जो असांजे लाइ फ़ाइदेमंद हूंदी आहिनि असांजे माउ पीउ असांजे ॿारनि लाइ फ़ाइदोमंद हूंदी आहिनि उहो सुठा कम कंदा आहिनि असांजे देश प्रदेश जी उनति जा कारक हूंदा आहिनि असांजी सड़कूं लाइटूं पाणी जी व्यवस्था कंदा आहिनि जो असांखे ॾाढो लाभ पहुचंदो आहे ऐं विधान सभा जे सदस्य जो हूंदा आहिनि उहे मुख्यमंत्री जे आर्डर जी आर्डर खे मञंदा आहिनि ऐं फालो कंदा आहिनि